ہیلو لکی ٹریولس

پلیز آپ اپنا نام بتائیں گے کیا اویناش ہاں اویناش جی کل آپ سے میری بات ہوئی تھی کل ہم نے رام پور کے لئے ایک کیب بک کی تھی آپ سے اور کرایہ بھی طے ہو گیا تھا ہو گیا تھا نا جی جی آپ نے دو ہزار بتایا تھا اور میں اوکے کیا اور آپ نے صبح میرے پاس کیب بھیجی اور میں آج صبح صبح روانہ ہوا رامپور کے لئے میں ابھی رامپور پہنچا ہوں دن کے دو بج رہے ہیں اور آپ کے کیب والے بتا رہے ہیں کہ دو ہزار نہیں پینتیس سو روپیہ دیں کیا آپ بتائیں گے کی کیا مجھے یہ پینتیس سو روپپہ کیوں مانگ رہے ہیں آپ کی کیا ڈرائیور سے بات ہوئی تھی جی بات ہو گئی تھی بتا دیا تھا دو ہزار پھر یہ پینتیس سو روپیہ کیوں مانگ رہے ہیں اچھا اچھا تو میں دو ہی ہزار دوں تو میں ان کو دو ہی ہزار دے رہا ہوں اور یہ شاید لینے سے انکار کر رہے ہیں پلیز آپ ان سے بات کریں گے کیا کیا آپ بات گریں گے ڈرائیور صاحب نہیں یہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پینتیس سو چاہیے اور میں ان کو پینتیس سو دینے نہیں جا رہا ہوں پلیز آپ جیسے بھی ڈیل کرنا ہو کیجیے اور آگے سے آئندہ خیال رکھیے کہ اس طرح کی ڈیلنگ مت کیا کیجیے پلیز میں ان كو دو ہزار دے رہا ہوں باقی آپ سمجھ لیجیے گا تھینک یو